जी सर बताइए जी जी जी जी करवा देंगे आपका काम आपका काम आप परेशान ना होइए क्या करवा रहे थे कम्प्यूटर पे कितने लगवाने हैं कितने कम्प्यूटर बढ़वाने हैं आपके अच्छा और क्या वर्णित करना है जी सर इसका पेमेंट वगैरह कैसे होगा सर पेमेंट वगैरह कैसे होगा इसका हम जो लगाएंगे जिसके काहे से शुरू करेंगे आप पेमेंट चेक से या ऐसे ही ऐसे मतलब जब चेक से कराएंगे या कैश करेंगे अच्छा हाँ हाँ तो आप ठीक है हम आप हमको बताइएगा हम उसको काम करा देंगे अच्छा अच्छा हम देख अगर कोई है पेमेंट पेमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं थी आपके यहाँ दिक्कत तो नहीं कोई अच्छा और सब वो व उसमें सारी व्यवस्था जो पहले लगा गए थे अब सब ठीक है और कह रहे सब सारी व्यवस्थाएं सब ठीक है जो पहले लगा के गये थे अच्छा और तो ये सब इसका प चेक चेक से कर देना या कैश कर देना ठीक है ईंट ऊंट की व्यवस्था ये सब जो बढ़ानी है उसकी कि उसी में हो जाएगा अच्छा उसका भी अच्छा उसका पेमेंट कैसे होगा अच्छा कैसे किस तरह से अच्छा जैसे अब चलिए ठीक है फिर अपना सारी कम्प्यूटर उटर की सारी व्यवस्था देख लेते हैं देख करके आपको अभी हम देखते हैं फिर देखते हैं फिर आपको जैसा होगा आप पेमेंट के लिए तैयार रहिएगा हाँ आपके लिए फिर वो करते हैं भाई कुछ व्यवस्थाएं ठीक है